हमराके नया नया जगहपर घुमयसँ खुशी मिलैत छै जैसे कि कोइ भी पर्यटन स्थल कोइ भी बड़ा मन्दिर या कोइ स्टेडियम कोइ भी बहुत ही प्रसिद्ध जगह जहाँपर कि लोकसभ बाहरसँ भी आओर अपन देशके भी लोकसभ समय समयपर घुमय जाइत छै ओसभ जगहपर जायसँ हमरा बहुत ज्यादा खुशी मिलैत छै आ हम अपना किछु सालमे या महिनामे टाइम निकालि कऽ एक दू बार कहीँ नऽ कहीँ घुमय जाइत रहै लेल जाहिसँ कि हमरा बहुत अच्छा लगैत छै वहाँपर हम पहुँचैके बाद या तऽ गाड़ीसँ जाय लेल या तऽ ट्रेनसँ जाय लेल आओर वहाँपर पहुँचैके बाद रूम भाड़ा लऽ के किछु दिन रहय लेल वहाँके वेशभूषा रहन सहन पूजा पर्व त्यौहार सभलोग कैसे मनबैत छै ओकरा देखय लेल आओर सीखय लेल आओर लोकसभके भी जेसभ ना जाइत छै घूमय ओकरोसभके बोलय लेल कि एन्ने ओन्ने घूमय फिरय थोड़ा जायके चाही जाहिसँ कि लोकके अपना मस्तिष्कके विकास करयमे सहायता मिलैत छै